खाना पकाने से पहले बहुत चीज़ की तैयारी कर रखना पड़ता है पहले चूल्हा चूल्हा निप निप करके रखते हैं उसके बाद सब्ज़ी काटते हैं को भी या प्याज़ उआज जिसका सब्ज़ी बनाना बनाने का रहता है उ सबको तैयार करते हैं उसके बाद गैस चूल्हा को जलाते हैं उसके बाद चूल्हा जलाने के बाद कढ़ाई चढ़ाते हैं उसके बाद गोभी को फ्राई करके निकालते हैं उसके बाद मसाला आदी है धनिया धनिया का पत्ता है प्याज़ टमाटर लहसुन ई सबको एकठम करके इकठ्ठा करके घोला घोला बनाते हैं उसके बाद फ्राई करके गोभी को निकालते हैं और उसके बाद आलू को भुनकर निकालते हैं उसके बाद ज़ीरा डालते हैं तब तेजपत्ता डालते हैं खड़ा मिर्च डालते हैं उसके बाद सब्ज़ी को बनाते हैं अथी भुजते हैं मसाले को उसके बाद गोभी को डालते हैं आलू को डालते हैं और सब्ज़ी बना लेते हैं ऐसे सब्ज़ी बन जाता है अब इससे आपको हम बताते हैं मछली बनाना मछली कैसे बनाते हैं मछली को पहले नमक से धो देते हैं उसके बाद धोने से धोने के बाद उसको हम नमक मिलाते हैं और हल्दी मिलाते हैं उसके बाद लोहिया को अथी कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाते हैं उसके बाद मछली को फ्राई करते हैं मछली को फ्राई करने के बाद अथी क्या कहता है मछली फ्राई करने के बाद मसाला देते हैं धनिया मिर्ची और टमाटर धनिया के पत्ता सब मिक्स करके और कढ़ाई में तेल धर के सरसों का फ़ोरन देकर के ज़ीरा को फ़ोरन देकर के लहसुन प्याज़ के फ़ोरन देकर के उसको भूंजते भूंजते हैं और भूंजने के बाद मछली को अथी मसाला बनाने का मछली धरते हैं मछली मछली ऐसे पकाने आता है और बहुत बहुत रंग की सब्ज़ी बनाने आता बहुत सारे आइटम सब्ज़ी बनाने आता है और अथी परोर का सब्ज़ी भी बनाना आता है परवल की सब्ज़ी बनाते हैं पहले सब्ज़ी को काटते हैं उसके बाद काटने का बाद उसको बढ़िया से दो चार पानी से धोते हैं धोने के बाद अथी परवल को घर में ले जाते हैं घर में ले जाने के बाद अथी कराही चढ़ाते हैं उसके बाद कढ़ाई चढ़ाने के बाद तेल में उसको फ्राई बढ़िया से कर लेते हैं उसके बाद फ्राई करने के बाद उसको हम निकाल देते हैं निकालने के बाद उसमें बहुत रंग की चीज़ है अदरक है और काली मिर्च है हरी मिर्च है उसको अथी करके भूंज करके मसाला में धर रख करके और कढ़ाई में रखते हैं भूंज करके उसको और सब्ज़ी बनाते हैं वैसे सब्ज़ी परवल का अथी बनाते हैं तो भूंज भूंज करके उसमे डाल देते हैं सब्ज़ी बन जाता है सब्ज़ी ऐसे बनाने आता है और और क्या कहते हैं आपको क्या बताएँ अथी का सब्ज़ी बनाने भी आता है टमाटर का भी चटनी बना लेते हैं और टमाटर को पहले काटते हैं उसके बाद काटने का बाद धोते हैं पहले धोने के बाद काटते हैं काटने का बाद लहसुन को तैयार करते हैं प्याज़ को तैयार करते हैं मिर्च को तैयार करते हैं उसके बाद हम सब कुछ रख लेते हैं उसके बाद कढ़ाई चढ़ाते हैं कढ़ाई चढ़ाने के बाद उ सबको फ़ोरन दे करके उसको हम पहले भूंजते हैं भूंजने के बाद टमाटर को रखते हैं और रखने का बाद क्या कहते हैं उसको हम बनाते हैं बना लेते हैं तो हटा देते हैं उसके बाद आपको हम चावल बनाने के बारे में बताते हैं चावल कैसे पकाते हैं पहले आद अथी तसला को चढ़ाते हैं अथी चूल्हे पर उसके बाद पानी रखते हैं उसमें पानी रखने के बाद ओधन खौल जाता है तो उसके बाद हम उसमें चावल डालते हैं जितना भी चावल देना है उतना चावल उसमे लगाते हैं और लगाने का बाद अथी उसको देखते रहते हैं की अथी हो गया मतलब होने के होने से पहले उसको हम लारते रहेंगे और लारने के बाद हम देखेंगे हो गया तो उसको हम ढक करके उसको हम पसा देते हैं हाथ पर पसाने का बाद हम सब्ज़ी अथी चावल पका ले पका लेते हैं उनसे हम चावल पका लिए और उसके बाद आपको बताते हैं अथी के बारे में कैसे पकता है अथी चिकन कैसे बनाते हैं वह हम आपको बताते हैं